हमारे कटनी ज़िले में वैसे तो परिवहन की कमी नहीं है परंतु हमारे शहर के आस पास जो गाँव है जैसे कि बिजुरी गाँव है बड़वारा है विजयराघवगढ़ है वहाँ जाने के लिए कोई साधन ऐसा नहीं है कि मतलब कम पैसों में और जल्दी मिल जाए उनका मतलब जब कभी वहाँ से उसके लिए शिक्षा वहाँ के बच्चों को शिक्षा के लिए भी बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है गाड़ी नहीं मिलती है तो जिसके कारण उन वहाँ के बच्चे स्कूल तक आने में असफल है वहाँ से आने के लिए स्वास्थ्य चिकित्सालय जाने में भी चिकित्सालय जाने में भी उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है क्योंकि गाडियाँ नहीं चलती है जिसके कारण वो अगर मान लो रात बेरात कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो वह आ सके उसके लिए कोई साधन नहीं है इसके लिए उनको बहुत मुसीबत उठानी पड़ती है कभी कभी तो इन सब कारणों के कारण मौत भी हो जाती है